हेलो जी जी जी जी हम हम वैशाली जिलासँ गप कऽ रहल छी हमर नाम निधि भेल

हमर क्षेत्रक भाषा जे हम कही ई बज्जिका अछि हमसब हम जर्नलिज्मके स्टूडेण्ट छी हम मास्टर्स जर्नलिज्ममे कऽ रहल छी हम ग्रैजूएशन अपन लॉ से कयने छी तऽ सहए हम बुझैत छियै कि दरभङ्गाके भाषा मैथिली भेल

जी जी हँ हँ हँ हँ

से हम से हम नहि कहि सकैत छी भाषा रूप हम नहि कहि सकैत छी जँ हम मैथिलीके भाषा रूप कही वा मैथिलीकेँ सबऑर्डिनेट लैंग्वेज कही या किछु कही भऽ सकैत छै कि मैथिलीसँ मिलैत जुलैत भाषा अछि हमर सबकेँ बज्जिका मुदा ई भाषा अपन अलग पहचान रखैत अछि साहित्य साहित्यिक रचना सब सेहो एतुका भाषामे अलग होइत छै हम कहि सकैत छी देखिऔ कोनो राजनीति जे उपज होइत छै राजनीतिक सोचके जँ कोनो उपज होइत छै ओ तखने होइत छै जखन कोनो नागरिक जे छै ओ किछु चीज से संतुष्ट नहि हुए तऽ हम बुझैत छियै कि बज्जिका भाषा के लोक या अङ्गिका भाषाके लोक जे छी ओ मैथिलीके व्यवहार से जँ भऽ सकैया की मैथिली या बज्जिकाके जे इतिहास छै ओ एक समान छै मुदा विभाजन जे छै ओ हम बुझैत छी जे मैथिली भाषी या मैथिलीके जे हम कहि सकैत छी कि एकटा मतलब एकटा परिवेश निर्धारित भऽ गेल छै जाहिमे हम कहि सकैत छियै शुद्धता वादी मैथिली जाहिमे हम कहैत छियै कि दरभङ्गा मधुबनीके मैथिली खाली शुद्ध अछि